میں نے امیزون سے ایک ہینڈ بیگ منگایا تھا وہ اتنا بےکار ہے کہ اس کی چین بھی فیل ہے اس کا کلر بھی بہت بھدا ہے اس کے لئے اندر بالکل بھی جو نگ لگ رہے ہیں اتنے بھدے ہیں کہ وہ بالکل بےکار لگ رہا ہے میں نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو دکھایا سب نے اس کو بہت بےکار بتایا ہم نے اپنی فرینڈ کو دکھایا انہوں نے سب نے بےکار بتایا اتنا خراب بیگ ہے اور بالکل بھدا ہے مہنگا بھی بہت ہے میں اس کو کہیں اور سے لے لیتی وہاں مجھے سستا ملتا اور چمک دار ملتا یہ اتنا بےکار بیگ ہے اس میں کوئی کلر نہیں پیچھے ایسا بھدا سا کلر ہے چین بھی خراب ہے اس کی